हून केह् केईं बारी होंदा ऐ कि केईं बारी होंदा ऐ कि मतलब इ'यां ऐ जि'यां पीरियड्स आए दे होन ते जिसी अस आखने होन्ने कि मानसक मतलब इ'यां म्हीनें दे कोई न कुड़ियां न मतलब बमार होई जंदियां जि'यां पंज दिन पीरियड आंदे न ओह्दी बजह् कन्नै तांइयै मतलब ओह्दी बजह् कन्नै अस मतलब बनाई निं सकदे ड्राइंग क्योंकि उ'नें दिनें इन्नी जादा कमर दर्द होंदी पेट ई दर्द होंदी जेह्दी कन्नै साढ़ा मन बी हैनी करदा केईं कुड़ियां होदियां कि मतलब साढ़े मतलब जि'यां मेरी फैमिली वेट करा दे होंदे कि हां अज्ज पोस्ट पानी एह्कड़ी अज्ज एह्कड़ी ड्राइंग दी पानी ऐ बट केह् करचै केईं बारी होंदा कि में इन्ना जैदा न एह् बमारी बी निं ऐ इक किस्म दी एह् मतलब इ'यां साढ़ी लाइफ दा इक हिस्सा ऐ कुड़ियें दा मतलब जोह्दी वजह् कन्नै अस मतलब हर इक चीज ओह्दे कन्नै गै मिली सकदी ऐ ताइंये फिर इ'यां ओह् होंदा नि फेर जोल्लै इ'यां मतलब कमर दर्द होन बंदा स्हेई करियै बैठी निं पांदा पेठ दर्द होआ दी होंदी टेड्ढ पीड़ होआ दी होंदी इ'यां पूरी इ'यां शरीर इ'यां लगदा साढ़ा कन्नै गै निं ऐ ओह्दी बजह् कन्नै फिर अह् मतलब कि'यां करी सकने अस बैठी बी निं सकदे न कोई नां कोई ड्रांइग करी सकने आं फिर इ'यै किश होंदा निं फिर मतलब मैनेज करना गै पौंदा मतलब ऐ ना बड़ी मुश्कलें करना केईं बारी केईं होंदे कि दवाई खा लो बट दवाई बी निं खा सकदे फेर गर्म पी पानी पियै अपनी कोल रक्खी लैना मतलब

गर्म करी करियै अपने कोल रक्खी लैना इ'यां ढिड्डै उप्पर इ'यां पिच्छै लक्कै उप्पर दर्द होऐ उत्थै पिच्छै रक्खी लेआ फेर ओह्दे बाद लक्कै उप्पर क्योंकि थोह्ड़ी दर्द जेह्ड़ी होंदी कि ओह् घट्ट होई जंदी थोह्ड़ी दर्द ओह्दे बाद घट्ट होई जंदी फिर अह् करी निं सकदे इयां मतलब फेर मतलब मन गै निं करी जंदा कि हां थोह्ड़ा बट एह्दी वजह् कन्नै केह् होंदा कुड़ियें दा मन गै निं करदा केईं कि अह् एह् करचै जां ओह् करचै फिर जोल्लै बी अस करने आं एह्दी बजह् कन्नै मतलब जोल्लै अस किश करचै साढ़ा मन गै करदा कि हां हून अस एह् करी पा दे आं शैल मतलब शैल बोलना एह् बी नेईं शैल इ'यां